محرم میں ہمارے گاؤں میں بہت سارا لوگ باہر سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں ہمارے گاؤں گھومنے کے لیے آتے ہیں جیسے کہ محرم بہت اچھا ہمارے گاؤں میں لگتا ہے تعزیہ بنتا ہے لاٹھی کھیلتا ہے لڑکا لوگ بہت جیسے کہ بھالا فرسہ ہو یہ سب کھیلتا ہے محرم بہت اچھا رہتا ہے خوشیاں مناتا ہے سب میلا اولا دیکھتا ہے بہت سارے گاؤں میں تعزیہ بنتا ہے سب گاؤں میں لاٹھی اٹھی کھیلتا ہے محرم میں اس لیے باہر سے لوگ ہمارے گاؤں آتا ہے میلا اولا دیکھتا ہے جلیبی مٹھائی اٹھائی سب کھاتا ہے اور بہت سارے لوگ جس کو جو من وہ کھاتا ہے اور لاٹھی اٹھی دکھتا ہے سب لاٹھی اٹھی بھی کھیلتا ہے سب گاؤں میں بھی کھیلتے ہیں جیسے کہ